ॿार नंढा पंहिंजे मनोरंजन लाइ केतिरियूं रांदूं कुॾंदा आहिनि जीअं त डुक दौड़ वंज वरिती खो खो कबड्डी हुन खां पोइ इंडोर घर में वेई रमंदा रांदि करनि लाइ लुडियो ऐं केरम ऐं ॿिया बि इंडोर गेमियूं आहिनि ग्रुक उहे वेई रमंदा आहिनि जीअं उन्हनि जो पाट थी वञे कंहिं महिल त वरी हाणे त नओं युग आहे त कंहिं ॿार टी वी में बि गेमू ॾिसंदा आहिनि हुनखे उहो पंच हूंदा आहिनि मोटू पतलू या अहिड़ा ॿार खे वणंदा आहिनि